भारतीय संगीत में मुंहिंजो संगीत जेको आहे बहुत मधुरु ऐं क्लासिकल जेको आहे इलाही बढ़िया आहे उनखे ॿुधी करे माण्हू आराम सां शांती मिलंदी आहे सुकूनु मिलंदो आहे हिकु ऐं ॿियो हिननि जी जेका पुराणी पिचरा आहिनि समाजिक ऐं परीवारिक जेके पिचर ठहियलु आइन बढ़िया आइन उनन खे ॾिसण जो बि मनु कंदो आहे जेकी अॼुकल्ह जी पिचरा आहिनि उन्हनि में कोई बि है ही हू हूंदो कुझ बि कोई ख़ासि स्टोरी कोन आहे जेके पुराणी पिचर समाजिक आहिनि परीवारिक आहिनि जेके ॾिसी करे मनु हर्ष थींदो आहे ऐं हुन सां असांखे शिक्षा बि मिलंदी आहे अॼुकल्ह जी पिचर में कोई अहिड़ी कोई ख़ासि शइ कोन आहे हिकिड़ो ॾिसी करे मनु चए वाह भई वाकेई सुठी ब पिचर आहे ऐं पुराणे एक्ट्रेस में अमिताभ बच्चन रेखा ऐं मीनाकुमारी जी एक्टिंग ॾिसण लाइक़ु आहे जेको की वॉइस लॻंदो आहे की वाकई में एक्टिंग कनि था पिया अॼुकल्ह धाड़ धाड़ ॿी पिचरा बिल्कुलु सुठी नथी लॻनि पियूं ऐं गाना जेके आहिनि पुराणा मोहम्मद रफी किशोर कुमार इहे पसंदीदा गायक आहिनि हुननि जा जेके बि गाना ॿुध हिक खां हिकु बढ़िया आहे